वोट गिराने के समय अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र लेकर जाइएगा वहाँ अपना लाइन में लग जाइएगा वहाँ पर लाइन लगने से बाद अपना वहाँ पर कस्टमर रहेगा तो अपना बताएगा कि अपना कोई छाप हाँ वोटर आई डी कार्ड या आधार कार्ड लेकर जाइएगा तो वहाँ लाइन में वहाँ लाइन में लग जाइएगा वहाँ लाइन लगने के समय पर वहाँ पर आप बक्सा बटन रहता है उसमें छाप रहता है आपका अन्दर जाने के समय अपना आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस नम्बर पर किस चीज़ पर आपको वोट देना है तो अपना वही बटन दबाइए अपना वोट दबाने के समय अपना हाँ तो वहाँ सब चीज़ की छाप रहती है तो आपको बता दिया जाएगा कि वहाँ पर यह चीज़ पाँच गो छह गो चीज़ पर छाप रहती है तो अपना जो पर मर्ज़ी होगी उस पर आपको बता दिया जाएगा कि वह वोट आपको दाबना पड़ेगा तो अपना दाबिएगा बटन तो अपना ही वोट गिरेगा तो अपना बटन बोलेगा तो अपना ही समझ लीजिएगा कि हम वोट गिराए हैं हाँ ठीक है आइएगा अब अपना सब चीज़ बता दिया बता दिया जाएगा अपना बता देगा आप लाइन में लगकर अपना वोट अथी पर अपना बता दिया जाएगा अपना जो जिस पर मर्ज़ी होगी उसी पर अपना वोट बटम दाब दीजिएगा उस पर अपना वोट गिर जाएगा हाँ हाँ ठीक है आकर लाइन में लग जाइएगा अपना सारा सामान सारी बात ही बता दी जाएगी ठीक है तो अपना ठीक है तो अपना आकर लाइन में लग जाइए अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र अपना लेकर लाइन में लग जाइएगा तो अपना सारा सामान सब अथी बता दिया जाएगा तो अपना ही वोट गिराइएगा जिस पर अपनी मर्ज़ी होगी उस पर अपना बटन दाबकर अपना वोट गिराइएगा उसको पन्द्रह बीस तो सात आठ बजे तक में वोट गिरता है तो सात बजे अपना आकर लाइन में लग जाइएगा लाइन लगने के समय सब अपना वहाँ पर रहते हैं सब लोग अपना बता दीजिएगा बता देगा तो अपना ही बताने के समय अपना जाकर वोट गिराइएगा ठीक है तो तो लाइन में आकर लगिएगा लाइन में रहिएगा जैसे नम्बर आएगा वैसे ही अपना वोट गिराइएगा हाँ ठीक है आइए अपना लाइन में लग जाइए आधार कार्ड पहचान पत्र लेकर आइए नंबर नम्बर में लग जाइएगा वोट गिर जाए बता देगा जैसे जिस पर मर्ज़ी होगी उस पर वोट गिरा दीजिएगा